ہلو ہاں جی جویلری شاپ سے بول رہا ہو سوری میرے کو ایک بینگل اور بچوں کے ٹاپس ہوتے ہیں وہ چاہیے تو آپ کے پاس مل جائیں گے سر میرے کو چھوٹے بچوں کے لیے چاہیے لگ بھگ ایک تولے سے اوپر ہی چلے جائیں تو اِس کا ریٹ کا حساب بتا دیجیے گا کیا ہے مجھے پچیس چھبیس جو بھی ہو اچھا سر اِس میں ریٹ میں کوئی گُنجائس وغیرہ کیونکہ بائیس کا ریٹ تو وہ تھورا سَستا ہو رہتا ہے اچھا جی کچھ گُنجائس کر کے بتائیں ہم آپ کے کسٹمر بنیں پھر ریگولر ہلو شاپ پر آ کے مل کے بات کرتے ہیں چلیں آپ پھر بھی تھورا سا آئیڈیا بتاؤ کہ کتنی گُنجائس کروا دو گے ہمارے لیے آپ میرے کو بچے کو بچوں کو دے لے کے جانا ہے کہیں فنکشن میں تو اُس کے لیے چاہیے تھوڑا نئے تھوڑے نئے ڈیزائن ملیں گے آپ کی دُکان پہ یا میں آؤں تو پھر میرے کو نئے ڈیزائن نہ ملیں چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر مل کے آپ کو ریٹ کے بارے میں ڈسکس کر کرتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھینک یو